ہلو گڈ مارننگ سر جی گڈ مارننگ سر سر مجھے بک چاہیے تھی آپ کے یہاں اور دو دن سے آ رہی ہوں لائبریری میں لیکن مجھے بک مل نہیں پا رہی ہے اور مجھے اس بک کی بہت ضرورت ہے تو بہت جی بہت پریشان ہو گئی ہوں اور پلیز آپ میری ہے مدد کر دیجئے وہ بک آپ دلوا دیجئے یا کہیں پہ رکھوا دیجئے آپ کتاب کا نام ہے توبۃ النصوح اور اس کے رائٹر ہیں ڈپٹی نذیر احمد جی یہ ہوئی تھی پبلشڈ ہوئی تھی اٹین سونٹی فور میں اٹھارہ سو چوہتر میں جی آپ تلاش کر دیجئے پلیز اور میں بہت پریشان ہو گئی ہوں اور مجھے بہت ضرورت ہے اس بک کی جی جی کب بتائیں گے آپ کل شام تک تو تھوڑا جلدی بتائیے گا کیونکہ مجھے بہت ضرورت ہے مطلب اس کی اس کتاب کی کام رکا پڑا ہے جی اچھا ایک ہفتے کے لیے ہی ایشو کرتے ہیں اور اگر زیادہ دن کے لیے مجھے پڑھنا ہے تو اچھا مطلب کوئی پریشانی نہیں ہوگی ہم ری ایشو کروا سکتے ہیں اچھا اچھا کوئی بات نہیں میں ایک ہفتے بعد اگر پڑھ لیتی ہوں تو ایک ہفتے بعد ری ایشو کروا لوں گی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے جی تو ٹھیک ہے آپ مجھے بتا دیجئے گا ٹھیک ہے ٹھیک